पहिलेके जमानामे आदिवासी सब तऽ नीक लगैत रहलै लेकिन आजकलके दुनिआँमे आदिवासीके सङ्ख्या कम हो गेलैय एहिके वजहसँ हमसब देखल जा रहल छै अभीके युगमे तऽ आदिवासीके सङ्ख्या तऽ कम हइ लेकिन अब आजकलके दुनिआँमे जो हमसब आयल छियै तऽ ई कपड़ा अथी अजीब हइ आओर पहिलका बात नहि हइ एहि सबके लेल हम सब किछु जैसन समय देखि रहल छियै ओइसन काम कऽ रहल छी पहिलका बात तऽ नहि हइ कि आदिवासी तऽ कपड़ा भी कम पेन्है छलै आजकलके दुनिआँमे तऽ कपड़ा बहुत पेन्है छै आजकल एहि सबके लेल देखल जा रहल हइ कि पहिलका बात नहि हइ आब जैसे जैसे समय बितल जाइ छै ताहि हिसाबसँ काम करल जा रहल छै इएह सब अभीके समयमे चलि रहल छै तऽ हमसब इहे कहै छी कि पहिलका बात नहि छै